जोङो मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन मोनाबिलि दा बहाय थांनाया माबायदि थांगोन

फन्द्र' फन्द्र' थारिखहा लागै थांनायाथ' माजों साबसिन जायो बेजों थांनोसै नामा उइिंगारजों थांसै नामा औ ओमफाय मोनाबिलि सिमथ' बारा थांनाय नङा थिन हाजारसो लानसै थांनानै बेयाव अमा सावनाय दाव हांनाय बेफोरखौ जाहैसै बा गासै बार'जन जागोन नोंहाबो नोंहाबो सोलाबगोन दा फन्द्र' थारिकआव हजों थांबा दै इरिखौ ओरैनो लांफा जागोन नामा खम खरस थांनायनि हजोंनो संना जाहैबालाय साबसिन जायोमोन

नोंसिनि लोगोफोरनिफ्राय सोर सोर थांगोन

औ सोर सोर थाङो सोर सोर थाङो खबर खबर लादो दे आंबो लोगोफोरखौ खबर लानोसै गारि गंबेसे थांगोन गंसेयानो दे होमबालाय